गरमेच्या दिसान पेंवपाक वचप सगळ्यांक आवडटा भुरग्यांक तर पेंवपाक वचपांत खूब उमेद आसता कांय जाण स्विमींग पुलांत वतात त्या उदकांत क्लोरीन आसता ताका लागून तुमचे कांतीक त्रास जावं येता इन्फॅक्शन जावं येता दोळ्यार सनग्लास वापरल्यार चड बरें तुमी पेंवपाक वेतात ताची खोलाय कितली तें तुमकां खबर आसूंक जाय तुमी सारकें पेंवपाक नकळो जाल्या कोणूय जाणकार तुमच्या बरोबर आसल्यार चड बरो